حالیہ دنوں میں بہار کے کاروبار اور اس کی معیشت کو فروغ دینے کے لیے بہت ساری پیش رفت ہوئی ہیں اور اس پیش رفت کے نتیجے میں کاروبار کو کافی فروغ حاصل ہوا ہے خاص طور پر جو تعلیم اور صحت کے شعبے ہیں ان دونوں شعبے میں کافی حد تک تبدیلی لانے کی کوشش کی گئی ہے اور دیہی علاقوں میں معیشت کے ذریعے بھی کاروبار کو فروغ دیا گیا ہے اسی طرح بہت ساری چھوٹی بڑی کمپنیاں معاہدے کے ذریعے لنچ کی ہیں اور ان کمپنیوں نے بڑے پیمانے پر سہولت فراہم کی ہے سرکاری سطح پر بھی بہت ساری سہولیات دی گئی ہیں بہت کمپنیوں نے لون کے ذریعے اور دیگر مراعات کے ذریعے کاروبار کو بڑھانے میں نمایاں رول ادا کیا ہے اسی طرح بینکوں کے ذریعے بھی رقم مہیا کر کے کاروبار کو فروغ دیا گیا ہے کھیل کے شعبے میں بھی بڑے پیمانے پر ویکینسیاں لا کر اور اسی طرح میڈیکل کے میدان میں بھی بہت ساری ملازمت دے کر بہار کے کی جو معیشت ہے اور اس کا جو روزگار ہے اس کے لیے مواقع فراہم کیے گئے ہیں تو کئی ایک پیش رفت ہوئی ہیں کاروبار کی ترقی کے لیے